हलो क्या स्विगी से बोल रहे है जी मैंने मेरे लिए दूध आर्डर किया था उस दूध को मैंने रद्द कर दिया है और मेरा धन वापस नहीं मिला है क्या मैं जान सकता हूँ मेरा धन वापसी में क्या अनुरोध है क्या समस्या आ रही है जी मुझे मेरा धन वापस आने में कितना समय लगेगा अभी हाँ जी जल्द से जल्द मेरा धन वापस कर दीजिए क्योंकि मुझे कुछ और ऑर्डर करना है और उसके लिए मुझे पास और धन नहीं है इसलिए मैं इसी धन से कुछ और ऑर्डर करना चाहता हूँ इसलिए जल्दी ही मेरा धन वापस कर दीजिएगा धन्यवाद